میری تعلیم کی ابتداء تعلیم ہماری زندگی کا ایک اہم اور لازمی حصہ ہے ہم تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں اور تعلیم ہی ہمیں دوسروں سے الگ کرتی ہے تعلیم حاصل کرنے کا اہم مرحلہ ہم لوگ اپنے آپ کو اسکول میں داخل کرنا ہوتا ہے اسکول ہر انسان کے لیے علم حاصل کرنے کی اور اس کو کچھ سیکھنے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے میرا اسکول میرا دوسرا گھر کہلاتا ہے جہاں پر میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتا تھا اور یہ مجھے زندگی میں بہتر کام کرنے کی ترغیب دیتے تھے اس کے علاوہ میرا اسکول میں بہت ساری اور بھی خوبیاں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے مجھے اپنے اسکول پر بہت فخر ہے میرا اسکول جدید تعلیم اور اعلیٰ معیار کی فن تعمیر کے درمیان کامل توازن رکھتا ہے میرے اسکول کی عمارت میرے اسکول کی خوبصورتی مجھے حیران کرنے میں کبھی ناکام نہیں ہوتی میں اپنے اسکول کو تعلیم کے مرکز کے طور پر دیکھتا تھا جو ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اخلاقی طرز عمل سے بھی نوازتا تھا دوسرے اسکولوں کے برعکس میرا اسکول صرف تعلیمی کارکردگی پر توجہ نہیں دیتا بلکہ ہمارے اسکول کے تمام طلباء کی مجموعی ترقی پر بھی زور دیتا تھا تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکول میں غیرنصابی سرگرمیاں بھی منعقد کی جاتی تھیں میرے اسکول میں کتب خانہ کمپیوٹر لیب اور کھیل کے میدان جیسی تمام سہولیات موجود تھی تاکہ یہ یقینی بنائی جا سکتی تھی کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں گے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے اپنے اسکول سے کیا سیکھا ہے تو ایک جملے میں تو میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا مجھے بےشمار علم میرے اسکول کی بدولت ملا ہے اور اس چیز کے لیے میں اپنے اساتذہ کی خدمات کو نظرانداز نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں انہوں نے مجھے ایک اچھا انسان بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے